میں اپنے علاقے کی مختلف سیاسی جماعتوں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی انڈین نیشنل کانگریس اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ سے واقف ہوں سیاسی رہنما جیسے حمت سرین اور مقامی سطح پر چند کاؤنسلر اور ایم ایل اے فعال نظر آتے ہیں ان کے ایجنڈے میں شامل ہوتے ہیں عوامی فلاح و بہبود روزگار کے مواقع تعلیم اور صحت کی سہولیات ان جماعتوں نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کچھ عملی اقدامات ضرور کیے ہیں لیکن اب بھی بہتری کی گنجائش باقی ہے